जय झूलेलाल मां तव्हांजी दुकानु त अधु कलाकु पंहिंरीं छोला भठुरा घुराया हुआ ऐं पेमेंट बि मां कई लेकिन मूंखे मोबाइल में पेमेंट नज़र नथी अचे त तव्हां थोरो चैक करे ॿुधाईंदा की पेमेंट थी की न थी अॻरि न थी हुजे त पोइ मां वरी कया पेमेंट ऐं जल्दी मूंखे न खाधो मोकिलियो असां टाइम काफ़ी थी वियो आहे बुख बि लॻी आहे चङो ॾिसजो ध्यान रखजो